मां फ़रीदीनगर मां ॻाल्हायां थी मां तव्हांजे ऑडर बुक कयो आहे मुंहिंजे में डव शैम्पू जा ॿ दब्बा आडर थी विया आहिनि ग़लती सां हुनखे हिक दब्बे खे मां कैंसिल कराइण चाहियां थी ऐं जेको मुंहिंजो सॼो ऑडर आहे उहो मुहिंजो जेतिरो बि तकिड़ो थी सघे जल्दी सां जल्दी मंहिजे घरु मोकिलियो